मूंखे रोटी ठाहिणु वणंदी आहे उन में बि केक ठाहिणु मूंखे वधीक ई वणंदा आहिनि ऐं मां केकनि जी क्लासेस वरिती आहे उन जो नालो मारुनी बेक्स आहे ऐं उहा कल्याण में रहंदी आहे उहा केक जामु सुठा सेखारींदी आहे मां उन खां केक सिखी करे पंहिंजे घर में अलॻि अलॻि तरीक़े जा केक ठाहिया आहिनि जीअं त चॉकलेट केक रस मलाई केक टूटी फ्रूटी केक चोकोलावा केक फ्रूटनि जो केक ब्लेक बेरी जो केक अहिड़ी तरह जा जामु केक मां सिखिया हुया ऐं टी टाइम केक बि सिखिया हुया वेनीला केक जेको असां सिम्पल खाईंदा आहियूं चांहि सां ऐं मां उन खां नान खटायूं बि सिखियूं हुयूं बिस्किट बि सिखिया हुया खारी एॾी जा बेकिंग जूं जामु तरह जूं शयूं मां उन खां सिखियूं हुयूं उहे ठाहींदे ठाहींदे मुंहिंजो उनमें हथु जामु सुठो थी वियो ऐं जीअं असांजे देश में लॉकडाउन लॻो हुयो त बर्थ डे ईंदा हुया त ॿाहिरि दुकाननि मां असांखे केक मिलंदा हुया त मां इहो दिमाग़ु लॻायो त मां छो न घर मां ई पंहिंजो केकनि जो धंधो चालू कयां ऐं मां जीअं केकनि जो धंधो चालू कयो त मूंखे उन में तमामु सुठो रिस्पोंस मिलियो माण्हुनि खां छाकाणि त इहो हिकु त शइ घर जी ठहियलु हुई ऐं मां घटि पैसनि में बि इन खे विकणंदी हुयमि ऐं मूंखे बि हुन मां जामु फ़ाइदो थींदो हुयो ऐं माण्हुनि खे ईअं लॻंदो आहे की केक ठाहिण लाइ जाम सारियूं शयूं खपंदियूं आहिनि पर न केक ठाहिण लाइ जॾहिं असां केक ठाहींदा आहियूं उहे असां जे घर जी शयुनि मां ई ठही सघंदा आहिनि जीअं त केक ठाहिणु महिल मैदो यूज़ थींदो आहे बेकिंग सोढा जेकी असां पकौड़नि में विझंदा आहियूं ऐं बेकिंग पाउडर खंडु तेल खीरु इहो सभु त असांजे घर में मौजूद ई हूंदो आहे बसि इन्हनि मां ई असांजो केक ठहंदो आहे ऐं जेकर असांखे अलॻि फ्लेवर जा केक ठाहिणा आहिनि त उनमें अलॻि अलॻि तरीक़नि जा फ्लेवर ॿाहिरि बज़ार में उपलब्ध हूंदा आहिनि ऐं उन में पई करे उन्हनि जो फ्लेवर ॾींदो आहे अहिड़ी तरह सां मां लॉकडाऊन में केक विकियां केक विकियां ऐं उन मां मूंखे तमामु फ़ाइदो बि मिलियो उन सां मुंहिंजा तमामु कस्टमर बि वधंदा वया ऐं अॼु उहो मुंहिंजो बिज़निस बि जामु सुठो बि हले थो